ہیلو بھارت ٹریول ایجنسی سے بات کر رہے ہیں میرا پلان ہے کہ میں پرسوں یعنی دو سپٹمبر کو لکھنؤ جاؤں آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کے پاس کون کون سی گاڑی یا کار مہیا ہیں بس ہیں کیا کیا ہیں بتا سکتے ہیں اور اس کا فیئر کیا ہوگا اس کے کرائے اور کتنی لگیں گی یہ ساری چیزیں کچھ تفصیلات بتا سکتے ہیں اور کتنا وقت لگے گا